नमस्ते बहन जी जी बोलिए खिड़की लकड़ी का या लोहे का लोहे का बन जाएगा कैसा डिजाइन में चाहिए कि सिंपल में डिजाइन में डिजाइन में थोड़ा महँगा पड़ेगा हाँ लोहा का ही रहेगा तो डिजाइन जैसा बोलिए ऊ लोहे का एक गोला गोला आता है एक मोर जैसा बन जाता है

ओ सीधा सीधा अगर बनवाना हो जालीदार वह भी बन जाएगा कै दरवाज़ा है आठ दस ठो सब लोहे का है दरवाज़ा ठीक है वह भी बन जाएगा वह भी डिजाइन में चाहिए सिंपल वह भी मिल जाएगा हाँ सब मिल जाएगा महँगा पड़ेगा थोड़ा चादर वाला पाँच हज़ार का पड़ेगा कम कर देंगें

साढ़े चार हज़ार कर देंगे

खिड़की का खिड़की भी तीन हज़ार की रहेगी मिल जाएगा वह भी मिल जाएगा लोहे का चादर

केवल चादर मिल जाएगा वह दो हज़ार के मिल जाएगा दो हज़ार का

खिड़की कै ठो रहेगा बताए नहीं आप आठ दस का मतलब दस खिड़की

दस खिड़की का हो जाएगा पंद्रह हज़ार हो जाएगा ठीक है हम बना के अभी फोटो भेज रहे हैं आपको ठीक नमस्ते